उत्तर प्रदेश की संस्कृति भारत राज्य की संस्कृति जो है अन्य देशों के संस्कृति से सर्वश्रेष्ठ है यहाँ के संस्कृति में मान्यताएँ एँ प्राप्त हैं जैसे यहाँ की संस्कृति हैं सुबह उठना मंदिर में जाना यहाँ के मंदिर काली माता जी का मंदिर है जहाँ पर लोग प्रतिदिन अपना पूजा अराधना करते हैं उस मंदिर पर इतना विश्वास है पूरे गाँव की लोगों को वो हमेशा वहाँ जाते हैं पूजा करते हैं सुबह शाम करते रहते हैं वहाँ की जो माता जी हैं काली माता जी का मंदिर है वो मंदिर जो वो पूरे गाँव के लिए है वो हमेशा पूरे गाँव की रक्षा करती हैं हें वो मानो समाज के लिए एक हितकारी मंदिर है जो सभी का हित करती रहती हैं हम भी अपने संस्कृति पर विश्वास रखते हैं और उस मंदिर में पूजा पाठ के लिए भी जाते रहते हैं संस्कृति ई एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ है जो मानव अपने कल्याण के लिए सुबह उठ कर मंदिर पर जाता है ये पूजा आराधना करता रहता है यहाँ मंदिर तो कई हैं लेकिन सर्वश्रेष्ठ मंदिर काली माता के है वो हमेशा उनका पूजा होता रहता है और वहाँ की मंदिरों से ये अलग मंदिर है और जैसे कई धर्म हैं तो वहाँ की संस्कृतियाँ अलग अलग हैं वहाँ लोग चर्च जैसे चर्च है चर्च में लोग जाते हैं तो वहाँ देखिए मोमबत्ती जलाते हैं लोग यहाँ एक विधि विधान से पूजा होती है उत्तर प्रदेश के मंदिरों में विधि विधान से पूजा होती है दीपक जलाना फूल माला चढ़ाना आरती करना एक दो घंटे तो आरती करना घंटा बजाना बिना अगरबत्ती कपूर दीपक की तो पूजा ही नहीं होती है जल चढ़ाना चुंदरी चढ़ाना ये सभी प्रकार के संस्कृति में ये हम लोग की उत्तर प्रदेश की संस्कृति सबसे आगे है भारत समाज को नया दिशा दिखाती है ये संस्कृति और हमें जो मंदिर से प्राप्त होता है सुख मिलता है शांति मिलता है एक मंदिर में जाइए तो वहाँ शांति मिलेगा और जो घर पे नही मिल पाता ओह मंदिर में ही मिल जाता है मंदिर में लगता है कि कोई अच्छे जगह आ गए हैं वहाँ इतनी शांति होती है पूजा पाठ करने से मन खुश हो जाता है और परमात्मा को भी हम लोग याद कर लेते हैं हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मंदिर हो या मस्जिद हो हमें हर जगह पूजा पाठ कर लेनी चाहिए भारत के लोग ऐसा कभी नहीं करते हैं कि मंदिर देखे तो मंदिर में पूजा कर लें मस्जिद देखे तो वो सभी संस्कृतियों को लेकर चलते हैं भेद भाव बहुत कम करते हैं और अन्य संस्कृति वाले भेद भाव बहुत अधिक करते हैं जैसे कि मानव समाज के लिए ये संस्कृतियाँ बहुत ही हे अधिक प्रभावशाली हैं हमें अपने बच्चों को मान संस्कृतियों के बारे में अवश्य बताना चाहिए जी ए धन्यवाद